बस खराब भऽ गेल हँ तऽ ठीक छै तऽ आधा अहाँ पैसा अपन वापस लऽ लिअ आओर जाउ बात तऽ सही छै मगर अहाँके पाइ हम आधा दऽ सकै छी आधा जगह तक लायल छी आधा पाइ लऽ लिअ आओर बसके कोनो गारंटी नहि ने छै खराब भऽ गेलै तऽ तकरा बाद अहाँके ई हैत जे हमर बस आबि रहल अछि दोसर तैपर अहाँ चलि जायब टाइम देबऽ पड़त अहाँ कहै छियै लेट टाइम देबऽ पड़त हमर हमर बस आयत तहने ने अहाँ जायब व्यवस्था तऽ वएह कहलहुँ एक घण्टामे हमर बस आयत तकरा बाद हम अहाँके भेज देब दोसर कोनो उपलब्ध नहि छै ओ गाड़ी घोड़ाके कोनो गारंटी छै की हम तऽ आधो पैसा देबऽ लऽ तैयार छी आधा लिअ आओर जाउ वा नहि तऽ हम तऽ अइके लेल अइके लेल टाइम दिअ ने हम बस मँगा रहल छी ओहो मुजफ्फरपुरसँ एतऽ आबऽमे मुज मुजफ्फरपुरसँ आबऽमे एक एक घण्टा लगबो करै छै ने तकर बादे ने बस आयत अपना हाथके तऽ बात नहि छै जे हम तुरत अहाँके आनि देब हम बस कहलियै हँ मालिकके बस भेज रहल छै तकर बाद अहाँ जायब हँ हँ तऽ वएह हँ रोज तऽ बस जाइते छलै आय खराब होबऽ के छलय तऽ खराब भऽ गेलय माइन के चलू गाड़ी घोड़ा के तऽ कोनो गारटी नै छै अयके लेल टाइम दियौ तऽ बस एते फेर सब आदमी लोड भऽ जैब चइल जैब ठीक ठीक छै ठीक छै हम तऽ फोन मालिक के केनेहे छियै आ मालिक भेजत तेकर बादे न बस कोनो एक जगह नै न रहय छै बस के सब जगह चलैत रहय छै ओ मालिक ठीक छै जे टाइम हँ तऽ छै तऽ गाड़ी हँ वैह न गाड़ी चलबो न सब करय छै कोनो गाड़ी एक्स्ट्रा ठाड़ नै न रहय छै अयके लेल टाइम देबऽ परते न कोनो जगह हँ हँ तऽ कोनो जगह ओ गाड़ी ठाड़ होय छै तऽ पसिंजर उतैर दय छै तकर बाद एते आइब जेतय गाड़ी ओ अहिं सबके लेबऽ ठीक छै ठीक छै ठीक छै